हॅं पहिने हम गाय भैंस तऽ रखने छलहुॅं हँ लेकिन एहि बीचमे दस साल पन्द्रह साल हम परदेस धऽ लेलियै तऽ गाय भैंस अखन हमरा नहि यऽ पहिने छलै तऽ गाय भैँसके तऽ नियम जेना भैँसो रखने रही गायो रखने रही बरदो रखने रही ई सभ रखने छलहुॅं तऽ बरदके तऽ खेती करै छलहुॅं बरद सँ आ गाय भैँसके ओकरा सेबा करै छलहुॅं ओहिसँ दूध उत्पन्न होइ छलै अपनो खाइ छलहुॅं बेचबो करै छलहुॅं इएह सभ तऽ हमरा सभ काज करै छलहुॅं बादमे हमरा किछु तकलीफ गाँवमे भऽ गेल पइसा तैसा किछु कर्ज भऽ गेल ताहि दुआरे हम चलि गेलहुॅं बाहर हम बम्बई चलि गेलहुॅं तऽ बम्बईमे करीब हम पचीस बर्ष रहलहुॅं ओकर बाद फेर एलहुॅं हँ तऽ पाँच साल सँ हम खेती कऽ रहल छी हम किसान छी अखन हम तत्काल गाय भैँस नहि रखने छी फिलहाल हम खेती कऽ रहल छी अखन